اردو زبان کے بارے میں بہت سی عام غلط غلط فہمیاں ہیں جسے مثال کے طور پر ہے کہ سب سے بڑی غلطی جو ہے کہ اردو زبان کو ایک مذہب سے جوڑا جاتا ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کی زبان ہے لیکن یہ سراسر غلط ہے کیونکہ کوئی بھی زبان کسی بھی مذہب کی نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر اگر کوئی کیرلا کا اگر کوئی ناگرک ہے کوئی آدمی ہے تو وہ ملیالم میں ملیالم ہی بولتا ہے نہ کہ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو وہ اس کی زبان نہیں ہو سکتی اور دوسری سب سے بڑی غلط فہمی اردو زبان سے لے کر یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی اردو لینگویج ہی پڑھ رہا ہے تو وہ اردو زبان پڑھ رہا ہے تو وہ وہاں کے عام جس معاشرے میں رہ رہا ہوگا اس معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا سوچے گا کہ لوگ یہی سوچیں گے کہ اردو زبان پڑھ رہا ہے جس سے کوئی فیسلٹی آ آگے کوئی زیادہ اہم چیز نہیں کر سکتا کیونکہ آج کا دور جو ہے دوسری لینگویج کے زبانوں کو سیکھنے کا ہے اسپینش فرینچ اور جرمن جیسی زبانوں کا سیکھنے کا ہے اس لیے اردو زبان میں یہ تمام غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں